آداب جناب محترم ہم یہاں لائبریری میں موجود تھے اور اردو کو نہیں ہما نہیں نہیں محترم ہمارا فون جو ہے لاؤڈ اسپیکر پر نہیں ہے

ہم کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں لائبریری میں موجود تھے اور ہم جو ہے اردو کا مطالعہ کرنا چاہ رہے تھے تو ہم چاہ رہے تھے آپ سے کہ کوئی ایسی کتاب بتائیں جس سے کہ اردو اصناف جو ہیں اردو کی شاعری میں جو اس کی اصناف ہیں یا اردو نثر کی بھی جو الگ الگ قسمیں ہیں اس میں جو ہے ہم اپنے مطالعے کو مزید وسیع کرنا چاہتے ہیں تو کوئی اگر آپ کتاب ہمیں بتا دیں تو اس سے ہمیں بہت آسانی ہوگی مطالعہ کرنے میں ہم نے تو اس وقت نظم کی تلاش تھی اگر آپ کی کوئی ایسی کتاب بتائیں جس میں نظم کے بارے میں جو ہے تفصیلی معلومات پیش کی گئی ہو محترم کیا اس میں وہ شاعری کے وہ تمام اصناف موجود ہوں گے اور تفصیل سے ہمیں تفصیلات چاہیے اگر مختصر ہوگا تو ہمیں تفصیل کی طلب تھی محترم کیا اس وقت یہ کتاب لائبریری میں موجود ہوگی جناب آپ کا بہت بہت شکریہ ہم جاتے ہیں اور اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جیسے ہی ہمیں وہ کتاب ملتی ہے ہم آپ اس کے اطلاع کرتے ہیں بہت بہت شکریہ